मैं कुछ दिन पहले अभी बाज़ार से अपने घर के काम के लिए एक पंखा ले कर आया था वह पंखा है मुझे काफ़ी महंगा मुझे दो हज़ार रुपए में दिया गया था बाज़ार से तो मैंने घर में आ कर उसको लगाया तो तो फिर मैंने लगा कर उसको चलाया तो वह कुछ ही दिन चला था फिर उसमें से ख़राबी आने लग गई है तो वह पंखा है वह वह ख़राब हो चुका है वह आवाज़ भी काफ़ी करता था और जो है उसको हम चलाते थे तो आवाज़ बहुत ही करता था शोरगुल तो इसलिए वह पंखा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और जो वह पंखा है वो हवा भी नहीं देता था बहुत ही कम हवा देता था जिससे कि हमें बहुत ही गर्मी लगती थी नीचे बैठ कर उसके हम नीचे बैठ कर आराम भी नहीं कर सकते थे खाना भी नहीं खा सकते थे तो इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते थे तो इसलिए वह पंखा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और भी जो मेरे घर वाले लोग है उनको भी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे वह काफ़ी महंगा भी मिला था इसलिए जो वह पंखा है बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा और वह बहुत ही ख़राब है